देखु अगर हमरासँ सुझाव लेल जाए जे भविष्यक पीढ़ीके लेल हमर की सुझाव छै कृषिके बारेमे तऽ हम इएह कहब जे कतनो आधुनिक तकनीक आबि जाए कतनो तकनीकके प्रयोग करि लिअऽ आधुनिक पद्धतिके प्रयोग करि लिअऽ अहाँ लेकिन अहाँमे निर्णय लेइके क्षमता सबसँ प्रमुख बात छै जे अहाँमे निर्णय लेइके क्षमता होना चाही अहाँकेँ जे निर्णय लेइके क्षमता छै ओ सुदृढ़ होना चाही अहाँकेँ शारीरिक रूपसँ पूरा तरहसँ फिट होएके चाही तभी अहाँ कृषि कार्यमे सङलग्न भए सकबै आओर हम इएह कहब भविष्यके पीढ़ीके जे अपना आपके शारीरिक रूपसँ पूरा दुरुस्त करु आओर कृषि कार्यमे सङलग्न होउ अगर कृषि कार्यमे एकबार सङलग्न भए गेलिऐ तऽ मजाल नहि छै जे कोनो भी शारीरिक कष्ट अहाँके देर उमर तक भी आएत अहाँ हमेशा फिट रहबै अहाँ हमेशा आओर सभकेँ तुलनामे आओर सभके कार्य के तुलनामे अहाँ जे कार्य करि रहल छिऐ ओकरा कारण अहाँ सभकेँ तुलनामे अहाँ जादा चुस्त दुरुस्त रहबै ई हमर विश्वास करु हमर इएह सुझाव इएह कि अहाँ जरूरसँ जरूर खूब अपना आपके कृषि कार्यमे सङलग्न करैके प्रयास करु एकरासँ अहाँ आओर अहाँके अगला पीढ़ी कृषि कार्यसँ जुड़ल रहतै आओर हमेशा विश्वके एक पहचान देतै भारत कृषि प्रधान देशके रूपमे